سفر کے دوران میرے ساتھ جو غیر متوقع چیز ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ میں ہماچل میں تھا اور میں ایک جگہ سے کہیں دوسری جگہ جا رہا تھا اور برسات کا ٹائم تھا وہاں سے بہت اونچی ایک پہاڑی تھی جو روڈ پر گری مطلب اس کا ملبہ روڈ پر آ گیا تھا تو یہ تو میرے ساتھ جو سب سے غیرمتوقع چیز ہوئی یہ ہوئی اس کے بعد بات کرتا ہوں میں ٹریکس کی تصویر میں ہم فون سے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو انسٹاگرام فیسبک واٹس اپ یہ سب پر اپلوڈ کرتے ہیں یا پوسٹ کرتے ہیں